नों काजिरङायाव बेरायनो आंखौ दोनलांनो हागोन नामा साबा आं मा मा दङ नायनोहाय दोनलांनो हागोन

साबा गाबोन गाबोन गाबोन फुङावहाय थांगोन औ मा मा नुयो

नुफेरथाराखैहाय ओंखायनो नायनो लोगो औ मैदेर गान्दाफोर नुगोन ना नुवा औ नायनांगौहाय बुरिलायलांबाय जेबो देसखौनो नुवा ओंखायनो नायनो लोगो लाहरदों आङो

औ दे थांगोन फुङावनो बेयावहाय जेबो नांखाया दा बावहाय गिनाङा बेरायनायाव

औ औ दे बिदिब्ला गाबोन खबर लाफिनसै दे

औ